हांव महाराष्ट्राच्यान येल्लें आसा हॅलो सद्यां वास्को एअरपोटार आसा सो म्हाका न्ही थंगसर गोंयान बरें फाम पळोवपाक जाय ज्या जाग्यार बरी मसाल्याची कसलीं झाडां वाडयता सो अशें बरें फाम खंय आसा ते फोंडा सायडीन पडटा न्ही हांव एक तर नंदनवन नाजाल्यार सहकारी फाम तर म्हाका वा वास्कोच्यान फोंडा येवचें पडलें आं गायडर आसता थंय आनी तेंची रेट बी कशी आसा विकत व्हरपाक मेळटा तुमी आत्तां एक फामान पूल आसा म्हणलेलें पळय न्हांवपाक बी मेळटा सो थंय आमी रावपाक एक दीस रावपाक मेळटा ओके आनी एंट्री फी बी कशी आसा तर तेंगेली ओके तुमी म्हायती काडून म्हाका हांव तुमकां कॉल करता

तुमी म्हाका टा मॅसेज करूं शकता नाल्या ओके ओके थँक्यू